जे मिगी कुदै बाह्र जाने दा मौका मिलै कि मीगी मौका मिलै तां में कनेडा जाना चाह्न्नी आं ते उत्थै जाइयै में पढ़ना चाह्न्नी आं ते उत्थूं दी जेह्ड़ी जादा तरक्की ऐ उत्थै में पढ़ेआ अच्छे न में उत्थै बड़ा सुनेआ के उत्थै ऐसा ऐ ऐसा के में उत्थै जाना चाह्न्नी आं और पढ़ना चाह्न्नी आं के अगर मिगी मौका मिलै तां में अपने मेरी उत्थै पढ़ियै उत्थै पढ़ाई अच्छी होनी में पढ़ियै किश बनगी डाक्टर बनगी टीचर बनगी किश बी बनगी तां में अपना जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ मेरा ओह्दा में नांऽ रोशन करगी ते अपने मम्मी पापे दा नांऽ बी रोशन करगी इत्थै ते में कनेडा जाना चाह्न्नी आं अगर मिगी मौका मिलेआ उत्थै डवलपमैंट बड़ा अच्छा ऐ मैं बड़ा शैल दिखेआ ऐ उत्थै ते ऐसा के मैं उत्थै जाह्गी तां मि तां गै पता लग्गना ऐ की उत्थै ऐसा ऐ जां ऐसा ऐ